हँ हेलो तो हमरा गयाके बारेमे अहाँ जे छै किछु कहुँ हमरा गया जायके अइ ओहिठाम कि केना की छै से जे अइ से हमरा किछु बुझऽ सुझऽ के अइ गयामे केहन स्थान छै कतऽ छै कोना की हँ हँ हँ हँ हूँ हूँ हँ हूँ अच्छा गया गयासँ बोध गयाके जे छै से केमहर छै ओकरे सभ की सभ छै हँ फल्गु जे अइ से छै हूँ सुनैत छियै पण्डीजी सभ ठीक छै कि नहि हँ तऽ हम तऽ जे हइया चारि दिनमे जे अइ से आबऽ बला छियै तऽ हम अहाँ जे अइ से अपन पता ठेकाना सभ लिख कऽ देब जाहिसँ जाहि ठमा अहाँ होइ हम ओहिठाम जे छै से पहुँच जायब आ कनि गया जी से देखबै जे गया केहन जगह छै हँ हँ हूँ हँ हँ थोड़े तऽ सिला सुनैत छियै अच्छा बड सुनैत छियै ई सभ जे अइ से अहाँ केना की छै कतऽ छै से सभतर कनि घुमा फिरा कऽ जाहि से हँ जे गया जी से हम आबि रहल छी अहाँ केना रहब कतऽ रहब से जे अइ जे से हमरा जे अइ से कनि पता ठेकाना सभ देब हम गया जी से आएब गयामे हम अहाँसँ भेट घाँट करब आओर अहाँ हमरा जे अइ से भेट करायब हूँ जादे ठण्डा पड़ैत छै हँ सीरक तीरक सेहो लगैत छै कम्मलसँ भऽ जाइत छै कि ओहिठाम भेटैत छै भाड़ा पर पाइसँ भेटैत छै सभचीज कि हँ ठीक छै ठीक ठीक ठीक